आंनि जायगायाव हान्था मेलानि राहाफ्रा मोजाङै नङा मानोना आंनि जायगानि हान्था मेलाया जोबोद दुखु दाहाजों दावबायनांगौ जेरै आंनि गामिया बिथोर'वा ओनसोल जेरै आंनि आइ नदि बारनासो गुबुन जायगायाव थांनांगौ जायो मानोना आइ नदियाव नाव नङाबानो जोङो बारनो हाया नावानो जोंनि दैलां बोथोराव एक माथ्र' फरसा दा बे हिसाबै जोंनि ओनसोलाव अगुरि फाथाबारि बे ओनसोला जोबोद खस्थ'आव सहायनांगौ जायो मानोना दैज्लां बोथोराव एखमबा जों सान्नै सानथामसो बारनो हाया जायो मानोना नाव जावबासो जों फैनो हायो बिनि थाखायनो जों दा जों बे दैखौ बारनांगौबा मोजाङै बारनांगौबा जोंनाव दालांफोरनि गोनांथि जायो दा दालां गोयैयाव जोङो नावजोंनो जों बारनांगौ जायो मानोना जोंनि ओनसोला बास टेक्सिफोर जोंजों हान्थिनो हाया मानोना बे ओनसोलाव अट'रिक्सा दा टट' गारि बेफोरनो जोंनि हान्था मेलानि गुबै राहा होन्नानै जों बुंनो हायो मानोना जों बेजोंसो आइ दैमाखौ बारलांनायनि उनावसो जोङो बास गिदिरफ्राव जोङो गाखोहैनो हायो बेनि अनगा जोंहा बै जायगासिम सहैनोनो जोङो एखमबा समाव साइकेल एखमबा समाव थाबायनांगौ जायो मानोना जोंनि हान्था मेलानि जे जाबाय लामाफोरनि बेलायाव लामाया मोजाङै नङा मानोना जोंनि लामाया नांगौ रोखोमनि गारि सालाय जानाय नङा बेनिखायनो जों एखमबा समाव थाबायनांगौ जायो एखमबा समाव साइकेलजों थांनांगौ जायो बिसोसखि जों दैज्लां बोथोराव जों बांसिनैनो थाबायनानैसो हान्थिनांगौ जायो मेसें फैब्लासो जोङो टेक्सि अट' बेफोरबादिखौ जोङो सुबिदा मोनो मानोना आइ दैमानि सायाव जेब्लासिम जों दालां बानाया बा मोना अब्लासिम जोङो जोङो नावजोंनो बारनांगौ जायो जेब्ला मेसें फैयो अब्लासो जों आइ नदिनि सायाव औवानि दालां बानायो अब्लासो बे ओनसोलखौ जोङो मोजाङै हान्थिनो हायो अब्लासो जोंनाव टेक्सिफोर अट'रिक्साफोरा औगुरि थु बेंथल फाथाबारिया थांलाय फैलायनि मोनसे मोजां राहा लामा जायो बेनिखायनो जोंनि ओनसोला हान्थेमेलानि सायाव जोबोरै जेंनायाव सोमजियो मानोना दैलांं बोथोराव सोरबाफोर लोमजायो बोला जों बिराद खस्थ' बुगिनांगौ जायो बेनोदि जोंनाव नांगौ रोखोमनि हान्था मेला गैयैनि थाखायनो जोंनाव नांगौ रोखोमनि डक्टरफोर जों मोन्नो थाङा बेनिखायनो जोंनि ओनसोला दा हान्था मेला गैयैनि थाखायनो जों गोदोसोनानै दङ होन्नानै दङ आरो